मोसानाया आंनि जिउखौ माने ओरैबादि गोहोम खालामदोंखि जेरै आङो एखम्बा माने दुखुवाव थाबाबो आङो माने आं मोसाखायो नालाय उन्दैनिफ्रायनो आङो ओरैनो थाबाबो एखम्बा मोसायो आङो दुखु मोनबा एखम्बा माने नवाव बिदिनो मोसानानै ओरैनो गान दामनानै मोसाबानो माने गोसोआ खुसि जाफिनो आरो ओमफाय आं उन्दैनिफ्रायनो मोसाग्राना आङो स्कुल फांसनसफ्राव स्कुल प्रग्राम जाबानो मोसाखायोमोन उन्दैनिफ्रायनो ओमफाय आङो मेरला बिदिनो कमपितिसनफोरबो अबेहायबा अबेहायबा माबाबाय बादायखांबाय बैसागु फांसनफ्रावबो आङो खनसे मोसादोंमोन ओमफाय आरो आङो स्कुलावबो मेरला मोसानाय जायो आरो ओमफाय माने मोसानाया ओरैबादि मोनसे थेरेपि बादिना मोसानाया माने थेरेपि थेरेपिबो होनजायो आरो बेखौखि नोङो ओरैनो थाबा माने ओरैनो मोसाग्लांबायबाबो गोसोआ माने हारसिंनो खुसि जाखायो ओमफाय बिदिनो आरो जों जाय मोसानो रोंगौ बियो ओरैबादि माने लाकिखा आरो कि माने सोरबा सोरबा दं बयबो मोसानोबो लुगैयो नाथाय बिसोरनि मोसानाया जाया होननानै बिदिनो मेरला आंनि लोगोफोरबो दङ मोसानो लुगैयो नाथाय बिसोरो गावसोरनो होनो आरोखि मोसानायानो जाया जोंना बिदि होनानै ओमफाय जोंनि जेरै आंनि मोसानायखौ बिसोरो मोजां मोनो बिदिनो ओमफाय आङो उन्दैनिफ्रायनो मोसाग्रा बिदिनो मोसानाया माने गोरलैबो नङा होनजायो ओमफाय बियो माने मानसिनि जिउखौ सासे मानसिनि जिउखौ ओरैबादि गाहाम खालामोखि नोङो हारसिं थाबाबो मोसाग्लांबाबो दुखु जानानै दुखु जाबाबो मोसाग्लांबाबो नोङो माने गोसो आ हारसिंनो खुसि जाहोयो आरो ओमफाय आरो मेरला स्कुल फांसनसफ्रावबो आं पारतिसिपेट खालामो बर'निबाबो मोसायो दस्राबाबो आं मोसाखायो आं उन्दैनिफ्रायनो आं क्लासिकेलबो लायोमोन उन्दैयाव आङो बेबो क्लासिकेलखौबो आङो बिरात मोजां मोनो क्लासिकेलबो लायोमोन आङो आरो स्कुलावबो जोंना क्लासिकेल फोरोंग्रा थायोमोन सेटारदे सानदेआव आं बाहायबो एनरल खालामनानै लादों आं बाहायबो हाबहैदोंमोन ओमफ्राय बे जोंना बिदिनो स्कुल उइकफोर जाबाबो जोंनि बे क्लासिकेल दान्स टिसारा जोंखौ मोसाहोयोमोन ओ माने ओरैबादि माने आंनि मोसानाया ओरैबादिखि आंखौ माने बिरात माने मोजां मोजां माने आं गावखौनो गाव आं मोसानो रोङो होननानै आरो आं गावखौनो गाव बिरात लाकि मोनो मानोना बियो मोनसे थेरेपि बायदि नोङो कि नोङो मोसानो लुगैबानो माने दुखु जाबाबो खुसि जाबाबो मोसायो ओमफाय हारसिंयै आङो आंनि रुमावबो मोसायो मोसाबाय थायो बेनो मोनसे कि आरो आं उन्दैनिफ्रायनो ना क्लासिकेल मोसायो बर'बो मोसायो हिन्दि गासिबो मडार्न अल गासिबो मोसायो आङो दस्रा दस्रानिबो मोसायो आङो ओंखायनो मोसानाथ' माने आंनि थैयावनो दङ बेखौनो होनजाबाय माने बिरात माने मोसानाया आंनि थाखाय माने गोनांथि आरो माने बियो आंनि जिउखौ बिदिनो गोहोम खोख्लैबोदों आरो माने मोजाङाव खालामबोदों आरोखि मोसायै मोसायै माने आङो सिनायथिबो मोनो मोसानानै खालि मोसानायदो खालि मोसानायल' नङा आरो नों मोसाबाथाय नों सिनायथि बो मोनो कि बेयो अमुगा बिदि मोसानो रोंगौ बिदि होननानै आरो नोङो मोसानाया खालि गावनि थाखायल' बेबो नङा हारिनि थाखायबो मोसानो हायो हारिमु हारिमु मेथाइयाव हारिनि थाखायबो मोसानो हायो बिदिनो स' आंनि मोसानाया जोबोर मोनसे मोजां गुन आरो एसेनोसै गोजोन्थों